हा मां हिकु ड्रो जी प्रतिमा दुहराइणु वारीअ खे मां ईअं चई थी सघां त तव्हां जेतिरो पंहिंजो हथ फ्री रखंदा ऐं जेतिरो फिनिशिंग सां कमु कंदा उन ड्रो खे ओतिरो ई सुठो मुक़ामु मतिलबु मिलंदो मतिलबु उन जो रिज़ल्ट ॾाढो सुठो ईंदो जीअं की पंहिंजो हथ फ्री रखिणो ऐं उन खे सुठी तरह सां थोरो टाइम ॾेई करे स्लो स्लो ड्रो करिणो जीअं फिनिशिंग ॾींदासीं ईअं कमु पंहिंजो अॻियां हली करे फिनिशिंग सां ठहंदो वेंदो हुन में पाण खे थोरी महिनतु लॻंदी पर हिकु दफ़ो पंहिंजो हथु फिनिशिंग ते ठही वियो तंहिंखां पो पाण उन खे ख़राब न करे सघंदासीं उहो पंहिंजो सुठो ई ठहंदो